आं संनायफोरखौ आयजोफोरनिल' खामानि होननानै साना मानो होनोब्ला संनायाव आयजोफोरनिल' जाथारनांगौ बेबो नङा संनाय खामानिखौ बयबो आयजोनि अनगायैबो हौवा हौवाफोराबो संनो हायो हो संनायाव जेबो हौवा हिन्जावनि फारागथिखौ आङो नुवा एबा फारागथि दं होननानै आङो सानाबो संनायनि बेलायावहाय नायोब्ला जोङो जेरै आयजोफोराबो सङो बेबादिनो हौवसाफोराबो संनो हायो बे संनायनि खामानियाव खालि आयजोफोराल' संथारनांगौ होननानै बेयाव आं साना मानो होनोब्ला जेसेबां आयजो माहारिया संनो हायो संनायनि समाव मावनाय खामानिखौ हायो एसेबांनो हौवसाफोराबो बे खामानिखौ मावनो हायो आयजोफोरा जेरैबादि संनानै जाहोनो हायो थिग बेबादिनो हौवसाफोराबो संनानै जानो हायो बा गुबुननोबो संनानै जाहोनो हायो संनायनि खामानिया आयजोफोरनिल' होननानै मालाबाबो जानो हाया बेयो हौवा आरो हिनजाव मोननैनि गेजेरावबो जानांगौ आङो जोंनि नखराव हौवाफोराबो सङो बिसोरबो संनायाव गोबां गोजोननाय दङ बिसोरबो संनानै जाहोनो हायो